हैलो हैलो नमस्ते जी

अच्छा जी तुस दर्शन करियै आए हां इत्थे फिरने कटरै बड़ियां जगह् न आसपास कोई बत्थहेरियां जगह् न कटरा शिवखोड़ी जाओ ग्हार जित्तो बाबा जाओ धनसर जाओ पंज देवियां न केह् नांऽ होर आस्सै पास्सै ताईं पनासा जित्थे देवी देवते दे मोह्रे न हां तुस उत्थें जाई सकदे अच्छा जी जै माता दी महाराज